अ'ऊं मिस्त्रियें दा कम्म करना ते पिच्छले दिनें च में इक ड्रिल मशीन लैती ते जेह्के कन्नै तरम्ब छरम्ब कड्ढदे बड़ा सारा कम्म जेह्का ह'त्थें करना पौंदा किल्ले किल्ल लैंदा होंदा अ'ऊं उसी पैना करना फिर पत्थरें उप्पर घस्सना घस्सना तैलूं जेल्लै ओह् पैना होंदा हा उत्थुआं बाद भी ओह् कोई बी कम्म जि'त्थें में लैता होंदा ते उ'त्थें ओह् ओहदे कन्नै किल्ले कन्नै गै धरम्ब कड्डदा होंदा हा कोई सुराख कड्ढना होंदा हा जि'यां अगर छज्जियां दरवाजें ई कोई कुंडी लानी ऐ ते ओह् किल्ले कन्नै करदा होंदा हा लेकिन बाद में ड्रिल लैना सोचेआ ड्रिल लैती में ड्रिल दे बारै च मेरा जेह्का तजरबा रेहा ओह् बड़ा शैल रेहा कि के में पैह्लें किल्लें कन्नै मरी जंदा हा कड्ढदा कड्ढदा हा ते लेकिन फ्ही में उ'त्थुआं बाच ड्रिल लैती जेह्ड़ी मशीन ओह्दे कन्नै कड्ढदा ड्रिल इक ऐसी अच्छी मशीन ऐ ओह्दे कन्नै बड़े सारें कम्म होई जंदे जि'यां कुसै फीटिंग करनी होई बिजली दी ओह् बी होई जंदी ओह् बी ड्रिल कन्नै ड्रिल होई दी होर दरवाजें ई बगैरा छज्जियें ई बगैरा बड़े सारी जगह् अच्छे अच्छे कम्म दिंदी ओह् ते बाकी जि'यां पैह्ले दी गल्ल करांऽ तां पैह्लें मड़ो बड़ा मुश्कल होई दा हा ते आस्तै आस्तै ड्रिल लैना हा बाच मेरा कम्म जेह्का बड़ा आसान होइया ते कोई बी कम्म ड्रिल कन्नै ओह् जेह्ड़ा करदा ऐ ते ओह् अ बड़ा स्हेई होंदा पूरा दरुस्त होई जंदा पैह्लें गलतियां होई दियां ओह्दे बिच लेकिन हून पूरा दरुस्त होई दा अगर होर बी गल्ल करो होर बी सनांऽ ते बाकी ड्रिल होर बड़े सारे कम्मै च फायदा दिंदी असें ई जि'यां अगर कोई रोशनदान बनाना होऐ ते उ'त्थें बी ड्रिल जेह्ड़ी ऐ चाहि्दी जरूरी होंदी कोई एह् ग्रिल होंदियां जेह्ड़ियां छज्जियां ओह् लानियां होन ओह्दे नै बड़ियां शैल लग्गी दियां ड्रिल मारियै बड़े फिटिंग शैल होई दी ओह्दी बाकी बड़ा ठीक रेहा बाकी पैह्लें शा ते हून बड़ा फर्क ऐ मतलब ह'त्थें नै मिस्त्री सारे कम्म करदे होंदे हे ते अज्जकल बड़ियां सारियां अच्छियां शैल शैल शैल मशीनां आई दियां रन्धा आई दा ह्त्थै ह्त्था आह्ला होंदा हा पैह्लें हून बिजली आह्ला आई दा होर बड़ा ठीक ऐ ओह् उसी बी इ'न्नी जादै छिक्कने दी जरूरत निं पौंदी ऐ ओह् आपूं लकड़ी जेह्ड़ी ऐ चीरदा जंदा होर सफाई बड़ी शैल होंदी ओह्दे कन्नै होर एह् ऐ